जय झूलेलाल तव्हां यश मोबाइल वारा था ॻाल्हायो मूंखे हिकु फोन खपे सैमसंग एस ट्वैंटी मुंहिंजे पुट जे लाइ तव्हांजे पास अवेलेबल आहे उहो त तव्हां ॿुधाए था सघो इहो केतिरो जो आहे छा छा आहे हिन में हांजी ठीकु आहे हिन सां वधीक बि मिली सघंदो आहे जीअं त बाह ॿारहं जीबी त हिकु ई मॉडल ईंदो आहे ठीकु आहे ठीकु आहे

ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हिन जो कैमरा के सुठो आहे ॾाढो हा कहिड़ा कहिड़ा आहिनि अठेतालीह मां ॿुधो आहे सैमसंग ॾाढो हैंग थींदो आहे त इहा इहा प्रॉब्लम त न थींदी न हिन में अच्छा हा हा हा हा हा हा त काई प्रॉब्लम त न ईंदी ना कयो की मुंहिंजा मुंहिंजा जो पुटु आहे हुन खे मेन जो पर्पस आहे उहो फोटोग्राफी जो आहे हिन लाइ मां पुछां थी

अछा अछा हा

अछा

इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे केतिरी क़ीमत आहे हिन जी पंजवंजाहु हज़ार काई डिस्काउंट विस्काउंट कोन्हे छा अछा अछा

हा हा छा आहे छा आहे ॿुधायो ॿुधायो ठीकु आहे ठीकु आहे

अछा अछा त ॿ आहिनि ॿ पोट आहिनि हिक में चाहे तां सिम लॻाओ चाहे मैमरी काड लॻाओ तव्हांजी मर्ज़ी आहे हा हा हा त ठीकु आहे मूंखे इहा खपे मुंहिंजे लाइ इहा रखे छॾिजो हा ठीकु आहे ठीकु आहे काई ॻाल्हि कोन्हे मूंखे इहो खपे मुंहिंजे पुट जे लाइ मूंखे इहो खपे थो मुंहिंजो पुटु अची करे तव्हांजी दुकान सां वठी वेंदो त तव्हां इहो हिकु पीस मुंहिंजे लाइ रखो ठीकु आहे हा का कहिड़ो कहिड़ो कलर आहे हिन में हा नही मां मूंखे जो खपे न न ब्लैक ई खपे मूंखे क्योकी मुंहिंजे पुट लाइ ब्लैक ई खपे मूंखे त हिकु ब्लैक कलर तव्हां रखी छॾिजो मुंहिंजे लाइ ठीकु आहे न तव्हांजो ॾाढो ॾाढो धन्यवाद जय झूलेलाल